पंद्रहीं ऑगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाहु उणिवीह ॾिसंबर ॿ हज़ार सत ॿ ऑक्टॉबर ॿ सौ सत्रहां उणिटीह जून ॿ हज़ार छह